हमारे राज्य में बहुत से प्रकार के पारम्परिक व्यंजन बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश भारत का दिल पांरपरिक भोजन की एक विस्तृत विविधता से बना है यहाँ पर भोजन और संस्कृति में राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और इसके पडोसी राज्यों में बहुत समानता है यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन आपको देखने को मिल जाएंगे और आपको खाने को भी मिलेंगे पोहा पोहा ना केवल मध्य प्रदेश का ही प्रसिद्ध व्यंजन है और मध्य प्रदेश के बहार भी इसे बहुत अच्छे से खाया जाता है पोहा को जलेबी के साथ परोसा जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है दाल बाफ़ला यह मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है जो की राजस्थान से मध्य प्रदेश में आया लेकिन दाल बाफ़ले बहुत ही स्वादिष्ट लगता है जो कि धनिया और एक छोटी कटोरी में घी के साथ परोसे जाने पर ये पकवान को भी स्वादिष्ट बनाते हैं